پچیس جنوری انیس سو اکیانوے چھبیس دسمبر انیس سو ترانوے ستائیس اکتوبر انیس سو ستانوے اٹھائیس نومبر انیس سو ننانوے ایک فروری دو ہزار ایک